मेरा नांऽ सदेश कुमार ऐ पिता हुंदा नांऽ श्री कश्मीर चंद ऐ मेरे पिता होर मतलव खेती बाड़ी दा कम्म करदे न और अस दो भ्राऽ दो भैनां न सारे हां बड्डा मियैं आं दे में पढ़ाई शुरू कीती ओह्दे बाद में पढ़दे पढ़दे समझी लैओ मतलव अठमीं करी ओड़ी अठमीं कीती भी सोचेआ कि भापा होर खेती बाड़ी दा कम्म करदे अगर पढ़ाई लखाई नेईं कीती भी केह् जिंदगी होनी ऐ जि'यां जिंदगी सिंपल गै रौह्नी ऐ इ'यां मतलब जि'यां मन्नी लैऔ कि किसान ते खेती बाड़ी दा कम्म करदे जि'यां हल्ल बाही लैती जां मतलब कीती च मक्का राही ओड़ियां कनक राही ओड़ी फसलां दा कम्म जेकर अस इ'यै कम्म करदे रेह् ते जिंदगी कोई ऐ निं ऐ जद के मजा निं आ दा जिंदगी कन्नै भी सोचेआ कि जिंदगी थोह्ड़ी जीनी भी में अठमीं पास कोशिश कीती की दोबारै पढ़ां भी में कोशिश कीती मतलब दसमीं पास कीती दसमीं पास करियै सोचेआ मतलब किश दिन अच्छे आई जाह्गे लेकिन फिर बी इ'यां मजा निं आया जिंदगी दा जिंदगी मतलब इ'यां नार्मल स्हाबै चलदे रेही फ्ही में सोचेआ भापे होंदे नै थोह्ड़ी हैल्प कीती जा जि'यां मतलब खेती बाड़ी दा कम्म करदे न ओह् उ'नें ई मदद कीती जा उं'दे नै कम्म करदा रेहा करदा रेहा भी सोचेआ नेईं पढ़ना बी जरूरी ऐ भी में दसमीं बाद भी अग्गें पढ़ाई शुरू करी ओड़ी भी में पढ़दे पढ़दे बाह्रमीं करी ओड़ी बाह्रमीं करने बाद भी कोई इन्ना मजा जैदा निं आया भी बी मतलब सादा सादा चलदा रेहा जिंदगी सादी सादी जिंदगी चलने नै एह् होएआ कि जरूरतां बेसिक जेह्कियां जरूरतां हियां ओह् पूरियां नेईं होन जि'यां मन्नी लैओ कि दो अस भ्रांऽ ते दे भैनां उं'दी पढ़ाई पिच्छे पिच्छे चलदी गेई हून भी अगर पढ़ना होऐ स्कूल ते भा तुसें ई पता किन्नियां जरूरतां होंदियां न जि'यां मतलब कताबां कापियां सब किश चाहिदा होंदा सारा किश चाहिदा स्कूलें दियां फीसां देनियां पौंदियां सारा किश करना पौंदा जेल्लै तुसेंगी पता गै ऐ जेल्लै चीजां इक किसान खाली अगर फसल ला तां ओह् फसल स्कूलैं दियां मतलब नोहाड़ियां जरूरतां पूरियां होई निं सकदियां नुहाड़े कश इन्ना पैसा होंदा कि जेह्दे नै मतलब कि परोआर गी ओह् चलाई सकै तुसें ई पता गै अग्गें पिच्छें जाना बी औना बी होंदा सब किश करना होंदा ते बड़ी जैदा जरूरता होंदियां भी में सोचेआ बाह्रमीं करने दे बाद भी सोचेआ अग्गें पढ़ाई करना करने आं जि'यां पढ़ाई अग्गें शुरू कीती भी में करदे करदे मतलब इ'यां मतलब कम्म बी करदा गेआ कन्नै कन्नै पढ़ाई शुरू करी ओड़ी करदे करदे मतलब इ'यां बीए करी लैती बीए करने दे बाद सोचेआ देन मतलब थोह्ड़े अच्छे आई जान ते अपने पिता होरें ई बी थोह्ड़ी रैस्ट मिली जाह्ग कन्नै कम्म करने दा इक मतलब अच्छा लग्गेआ ते भी करदे करदे इ'यां सोचेआ भी बी सोचेआ के जेल्लै बीए बी होई भी बी जिंदगी उ'ऐ नेही रेही भी पिता होरें बी इन्नी हैल्प नेईं होई पैसे दी सारा किश अजकल पैसे पर ऐ पैसा कमाना बड़ा मुश्कल ऐ भी बी सोचेआ कि पिच्छें भ्राऽ बी जोआन होआ दा पिच्छें भैनां बी जोआन होआ दियां उं'दे ब्याह् शेआ बी करने ते लेकिन जेल्लै भी बीए करी लैती ओह्दे बाद में ब्याह् बी करी लैता ब्याह् करने दे बाद केह् होआ भी अग्गें बच्चे बी होई गे हून बच्चे बी होए जेल्लै भी अपनी जरुरतां बी होई जंदियां अग्गें अग्गें जि'यां मतलब हून भैन भ्राऊ ई पिच्छें कि'यां दिक्खना ऐ जां माऊ प्यो गी दिक्खना होऐ बड़ा मुश्कल होई जंदा भी इ'यां ते नेईं चक्कर नेईं चलेआ भी सोचेआ कि जिंदगी थोह्ड़ी अच्छी चलग मगर जिंदगी कोई इन्नी शैल निं चलै दी इन्नी माड़ी बी नेईं ऐ मगर मगर जिंदगी इ'यां कोई इ'यां सोआद निं आ दा ऐ उस तरीके नै जि'यां अस आखने आं निं जि'यां मतलब ठीक ऐ जि'यां बड्डे लोकें ई दिक्खने आं अस कोई एसी च घूमा दा कोई गड्डियें च घूमा दा उस तरीके दा सिस्टम निं ऐ ते अस चाह्नें आं की अगर पढ़ाई कीती दी ऐ पढ़ाई करने नै मतलब थोह्ड़ा थोह्ड़ा अच्छा चलै ओह् सिस्टम ठीक बनी जा तां चार पैसे बंदे कश होन तां बंदा भी गड्डियें च घूमी सकदा आसानी कन्नै मतलब मकान नुहाड़ा स्हेई तरीके नै होऐ ते जि'यां वेसिक चीजां उसी जरूरत होंदी उसी खाने आस्तै रुट्टी चाहिदी दो टैम उसी रुट्टी लब्भी जा मकान बने दा अपने लब्भी जा रौह्ने आस्तै और इ'यां सारियां बड़ियां सारियां चीजां होंदियां इ'यां मतलब टैमै सिर लब्भी जान बच्चें दी अगर स्कूल छोड़े दे बच्चे मतलब जि'यां में अपने अपनी गै गल्ल सनाना तुसें ई कि जेल्लै में बच्चे स्कूल छोड़े ते उ'नें ई हून इक फस्ट फस्ट पुज्जी दा दूआ मतलब ऐल्लकेजी च ऐ भी ओह् बच्चे ई स्कूल जाना कोई आई जंदा तुसें ई पता प्राईवेट स्कूल न उत्थै जाना पौंदा ते बच्चे स्कूल होंदे उं'दे स्कूलें दियां फीसां देनां पौंदियां सब किश करना एह् सब चीजां बड़ियां मुश्कल होंदियां ते इस आस्तै कि बड़े सारे मैह्नत करना पौंदी ऐ हून असें ई सोचो कि इस्सै पंज सत्त ज्हार दी नौकरी करगे उं'दे नै सारा परोआर चलागे बड़ा मुश्कल होई जंदा लेकिन एह् ऐ कि थोह्ड़ा कम्म करना बी पौंदा मेह्नत बी करन पौंदी ऐ हून अस ओह्दा ताईं करै करने कम्म जि'यां मन्नी लैऔ कि थोह्ड़ा नौकरी करी लैन्ने थोह्ड़ी भापा हुंदे नै हैल्प करी लैन्ने बाड़ी जमीनां दा कम्म करी लैन्ने जेह्दे नै केह् होंदा कि मतलब इक जिंदगी रामै नै टप्पी जंदी जैदा नार्मल निं टपदी ऐ मगर इ'यां स्हाबै स्हाबै ठीक सिस्टम होई जंदा ते कोशिश करनी ऐ की जिंदगी जेह्की शैल निकली जा हस्सने खेढने नै टप्पी जा ठीक ऐ की के भगोआन नै इक बारी जिंदगी दित्ती ऐ बार बार देनी निं ऐ इस गल्ला जो दित्ती दी ऐ वो ठीक ऐ ते खुश रौह्ना चाहिदा म्हेशां आपै बी खुश र'वो और दूए गी बी खुश रक्खो परोआर बी खुश रौंह्दा एह् चीजां जेह्कियां न बड़ियां ठीक न दे हून जि'यां मतलब जि'यां भ्राऽ पिच्छें जोआन होई गेदा ओह्दा ब्याह् कराना असें हून ब्याह् ओह्दा ओह्दा ब्याह् कराई भी उ'नैं बी नुहाड़ियां बी जरूरतां बधी जानियां भी जेल्लै दो भ्राऽ होई गे मतलब दोनैं भ्राऽ अगर कल गी बक्ख बक्ख होना होग जेल्लै बक्ख बक्ख होई गे फ्ही उसी बी अलग मकान चाहिदा मी बक्खरा चाहिदा क्योंकि अपने अपने टब्बरै दा गै सारे सोचदे दूए दा कोई सोचदा निं ऐ हा ते एह् ऐ कि कल्लै तरीके नै करना पौंदी ऐ ते अगर इ'यै चीज सोचदे रौह्गे कि मतलब में अपना अपना दिक्खना अजकल समें तुसें ई पता मंगेहाई चलै दी ऐ और इ'यै होंदा ऐ कि अपना अपना गै करी सकदा की के अगर कुसै दी फैमिली गी पालना अपनी फैमिली कन्नै बड़ा मुश्कल होई जंदा की के जिन्नी स्हाबै दी मंगेहाई ऐ ओह् स्हाबै गी जरूरतां जेह्कियां बड़ियां मुश्कल होई जंदियां ते एह् ऐ कि मतलब हून जि'यां निक्के भ्राऽ नै बी ब्याह् करी लैता हून मिमी करी लैता दा हून अपने अपने सिस्टम कन्नै रह्वै नै में अपनी फैमिली गी दिक्खां न ओह् अपने ई दिक्खा दा ते ओह्दे नै ठीक सिसटम चलै दा इन्ना माड़ा बी नेईं चला दा लेकिन इ'यां ठीक ऐ टाइम पास ठीक होआ दा ते जिन्ने तरीके होआ दा ठीक ऐ चला दा अस थोह्ड़ा बाड़ी बुड़ियै दा कम्म करी लैन्ने ते मन्नी लैओ कि बाड़ियै दा इन्ना थोह्ड़ा बौह्ता करियै ते अग्गें टाइम पास करी लैन्ने ते अपने परोआर गी दिक्खा ने स्हेई तरीके नै ते चलो इ'यै की भगोआन दा शुक्रिया जेह्का टाइम पास होआ दा जिन्ना जेह्का टाइम निकला दा उ'ऐ ठीक ऐ साढ़े आस्तै दे भगोआन गी अस दो टैम इ'यां मत्था टेकने आं भगोआन सुख शान्ति रक्खेआं और बस इ'यै चीजां न और बाकी ठीक ऐ जिंदगी नार्मल गै ऐ जैदा अस बड्डे खाब लेईं निं सकनें एसी च न घूमी सकने न मतलब जि'यां गड्डियें दे खाब नेईं लेई सकने बड्डे की के अस मिडियम फैमिली च रौह्ने आह्लें आं अग्गें असें इन्ना सिस्टम ऐ ते लेकिन बड्डियां सोचां बी केह् रखनियां असें लोकें जैदा जैदा इ'यै सोची सकने आं कि मतलब साढ़े बच्चे अच्छे स्कूल पढ़ी जान पढ़ियै साढ़े आह्ला लेखा खज्जल निं होन जि'यां मतलब अस सादा जिंदगी जियै ने आं ते इस गल्ला सोचने आं कि मतलब बच्चे पढ़ी जान ते औने आह्ला टैम उं'दे आस्तै ठीक होई जा साढ़े आस्तै ते मतलब ओह् जिंदगी साढ़े इ'यां खज्जल होई उस स्हाबै दी नेईं होऐ अस चाह्न्ने कि बच्चे पढ़ी जान ते अच्छी जगह् पुज्जी जान साढ़ा नांऽ रोशन करै दे

ते जिन्ना मतलब अग्गें होई जाह्ग उन्ना ठीक ऐ सिस्टम इ'यै मतलब सिस्टम ऐ कि मतलब थोह्ड़ा अग्गें सिस्टम अच्छा चली जा